हलो क्या मेरी सागर होटल में बात हो रही है अच्छा मुझे मुझे एक प्लेट बटर नान चहिए और एक प्लेट मटन ग्रे ग्रेवी चाहिए मिल जाएगी अच्छा ये क्या प्लेट लगेगी अरे इतना महंगा हाँ हमने सुना तो है कि यहाँ पर साफ सफाई और खाना अच्छा मिलता है पर रेट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है नहीं यार थोड़ा तो कम करना पड़ेगा आपको नहीं यार तुम लोग थोड़ा तो कम करो इतना तो बहुत ज्यादे हो रहा है और जगह तो बहुत कम रेट में मिल जाता है आप घर घर पहुँचा के दोगे कमरे पर पहुँचा दोगे अच्छा तो हम आपको एड्रेस देंगे तो वो एड्रेस पर आप पहुँचा दीजिएगा कोठी बाज़ार कोठी बाज़ार बैतुल ग्यारह बजे राइट पहुँचा देना उससे लेट नहीं होना चाहिए नहीं और पेमेंट आनलाइन हो जाएगा आप बता दो वैसे हम पहुँचा देंगे अच्छा पहले खाना पहुँचाइए आप फिर हम देखेंगे पेमेंट कैसे देना है आपको ठीक है ठीक है